جی میری ایک پسندیدہ کتاب ہے جسے میں نے کئی مرتبہ پڑھا ہے اس کتاب کا نام امراؤ جان ادا ہے اس کتاب کے مصنّف مرزا محمد ہادی رسوا ہیں اس کتاب یہ کتاب مجھے اس وجہ سے پسند ہے کیوں کہ اس کتاب میں ایک ایسے عورت کی کہانی بیان کی گئی ہے جس عورت کو اس کے حالات نے جس عورت کو اس کے زمانے کے تہذیبی و ثقافتی رواج نے رسم و رواج نے اسے ایک اچّھی اور ایک نیک عورت سے بدکاری اور طوائف کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا اور اس کتاب پر ایک فلم بھی بن چکی ہیں جن میں اداکارہ ایشوریہ رائے ہیں اور اس فلم کو میں نے کئی بار دیکھا ہے